जोङो मोसौ फुसियो नाथाइ जोङो मोसौ मोसौ फुसिनानै जोङो बे मोसौ खिफ्राखौ जोङो हासार खालामो बे हासारफोरखौ जोङो आबादनाव सादनो बे आबाद सादनायाव जोङो हासारजों जों आबादखौ जोबोद मोजां मोनो जोङो बे हासारफोरखौ माइयाव होयो जोङो मुलायाव होयो फाथो खुबैनायाव होयो बेसर खुबैनायाव होयो नाथाइ जोङो हासार नङाब्ला जेबो आबादखौनो जोङो मोना बे मोसौ खिया जोबोद गोनांथि जोंनि गासै मोनफ्रोम आबादनावबो जोङो बेफोरखौ होयो नाथाइ जोंनि गासै माव मावनाय गासै आबाद थिलियावनो जोङो हासार नङाब्ला जाले जोङो बे मोसौफोरखौ जोङो लानानै जोंजे नखरखौ देब्लाप लामो जोङो दाव लायो अमा लायो जोङो आबाद मावो बे आबादनाव बे गासै हासारफोरखौ जोङो बाहायो नाथाइ बे हासारफोरखौ होब्लासो जोङो आबादखौ जों बोखांनो हायो आरो बे आबादफ्रा मोजां जायोब्ला जोङो थाखा फैसा मोन्नानै जोङो जेन बे नखरफोरखौ जों मोजां खालामो हायो जोङो बेबायदिनो जोङो गोबांथार आबादफोरखौ जोङो मावबाय थानांगौ मुला आरो लाफा आरो लाइ दुन्दिया बेफोरखौ जोङो मोजां खालामनांगौ हासार होनानैहाइ हासार होयाब्लानो जोङो आबादखौ मोन्नो फैया जोंनि हाफ्रा हासार गैया बे मोसौखिफोरजोंनो जोङो हासार खालामो हासार खालामो हानाय बायदि बे मोसौखौ जोङो मोजाङै लाखिनो हानाय बायदि जोङो बे मोसौजोंनो जोङो जेन नखरखौ मोजां खालामो हानायबायदि